अ कहिड़ी बि फैसिलिटीस न हुअण जे करे कुझु बि कंहिंखे बि डॉक्टर अवैलेबल न हूंदा आहिनि या कहिड़ी मेडिसिन दवाइयूं बराबरि सां अवैलेबल न हूंदियूं आहिनि त कंहिंखे बि कुझु बि थी सघंदो आहे मूंखे हिकु अनुभव हो मुंहिंजे ससु जे टाइम ते मुंहिंजी ससु जी तबियतु ॾाढी ख़राबु हुई हुनखे हॉस्पिटल में वठी विया हुआ डॉक्टर हुननि खे सुठियूं तरहं सां ॾिठोसि सभिनी डॉक्टर पर उन्हनि जो जेको इलाज उहे करे रहिया उहो सही न हुयो त उनजे करे मुंहिंजी ससु जी तबियतु और बिगड़जंदी वई और बिगड़जंदी वई छो की हू उन्हनि खे ओतिरो सभु टैब्लेट्स वग़ैरह ॾिनो पर जेके ॾियणु खपंदी हुई उहो उन्हनि न ॾिनऊ पोइ जॾहिं असां ॿी हॉस्पिटल में हुते मम्मी खे शिफ्ट कयोसि त हुते सभु टाइप जा वॾा वॾा डॉक्टर्स हुआ ऐं हुते हुननि फटाफट फटाफट सां इलाज कयो ऐं असांजी मम्मी ठीकु थी विया